टेक्नोलॉजी जैसे टी वी और इंटरनेट बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं बुज़ुर्ग लोग क्या होता है बुढ़ापे में उनका शरीर काम नहीं देता वह इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं तो बुज़ुर्ग लोग अपना मनोरंजन टी वी देख कर सकते हैं टी वी में वे समाचार एवं भक्ति भजन की चीज़ें देख सकते हैं ताकि उनका मनोरंजन बना रहे